सर मेरे घर बड्डे है बड्डे में बढ़िया सी मिठाई चाह रही है पाँच छः सौ पीस चाह रही है हाँ तो वही विवाह भी है उसके बाद

नहीं एक बार हम आएँगी देखेंगी कैसी मिठाई है हमको पाँच छः प्रकार की मिठाई चाह रही है तनि अच्छी क्वालटी की चाह रही है ठीक है पाँच सौ पीस चाहिए हाँ पाँच छः किस्म की मिल जाएगी कि नहीं ठीक है और पाँच छः सौ लोगों के लिए कितना मिठाई कितना मिठाई लेगे हाँ तो उसमें रसगुल्ला और बर्फी काला जाम हाँ उसका स्वाद वाद भी अच्छा रहे दिखने पर भी अच्छा लगे कि ताकि जो लोग खाएँगे तो थोड़ा नाम भी लेंगे कि हाँ किसी दुकान की अच्छी मिठाई है वहाँ गए थे मिला था हाँ ठीक है और मिठाई की क्वालटी भी अच्छी होनी चाहिए ठीक है तो कितना पैसा ओएसा लगेगा

अच्छा ठीक है चलिए कुछ पैसे आपको दे दिया जाएगा और कुछ बकाया रहेगा कुछ और भी दे दिया जाएगा बस मिठाई अच्छी होनी चाहिए हाँ हाँ ठीक है भैया ठीक है